पिछले कुछ वर्षो में करौली जिले में विशेष बदलाव किया गया है इसका कारण है कि हमारे यहाँ हिंडौन सिटी में जो है एडिशनल एस पी की व्यवस्था नहीं थी अब वो एडिशनल एस पी की व्यवस्था जो है हो चुकी है विशेष रूप से इसकी अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे में विशेष सफल फलदायकता जो है दिखाई देती है क्योंकि हमारे यहाँ पत्थर का व्यवसाय है पहले लोग जो हैं आयात निर्यात करने के लिए विशेष वाहन की आवश्यकता करते थे लेकिन अब तो डायरेक्ट जो है हम व्यापारी से मिलकर और हम जो हैं फ़ायदा उठा सकते है उसके आलावा हमारे यहाँ रहने वाले जीवन को भी बड़ा प्रभावित करता है उसमें से प्रभावित करता है कि पहले हमारे यहाँ के जो किसान भाई एवं यहाँ के लोग जो है बाहर जो है काम धंधा करने के लिए जाते थे जैसे ही हमारा जिला करौली बना है तो हमारे यहाँ अनेक आर्थिक विकास के योगदान बढ़ चुके हैं और हमारे यहाँ का विशेष परिवर्तन हुआ है कोई जिला बनने से बहुत विशेष यहाँ के निवासियों को प्रभाव दिखाई देता है